आ हलो सांग आं येस येवय मॅडम कितें जालें

आमी कितलो वेळ जाल्यार डिली वॉर्डर दिल्यार आ रावता खंय आ बरें हे आनी पांच मिन दोन मिनटान भायर सरता ओके आ बाय सल्ल्या सरता पय सल्ल्या स्टाट माल्ली गाडी येता सो हांव पावला हांगा पुलाकडेन पावलां मडगांवच्या ती मागीर ट्रॅफीक जाम जाल्ली आसा आनीक एक पांच मिनटान पावल्या जाता होय म्हळ्यार कितें ना ना हांव लेट करना कित्याक जात तशें हांव अशें तशें कट मारून येता कित्या खूब ट्रेफीक जाल्ली आसा हांगा रस्तो येवची जात्ली हय हय हय हय हय मातशी सांग सांग येता येता हय हय हय येता हय हय येता येता आं पयता पयता सामकें शुवर पावला धा मिनटो पयली पावता आ हा ना ना ना ना ना ना सारकें घालूं ना थंय घातलें आसा पार्सल हें केल्लें आसात ना हो केस ऑन केस ऑन आ ओके ओके ओके येता आ ओके येता मॅडम

हॉटेला आसले न्हू आमी ते हेजी रेस्टोरंटान करता कामाक्षी हय हय हय हय हय आ हय हय हय बरोबर आ ओके आ आ ओके आ